सडा जेटी बोग्ता वास्को निवाडे वाडे दाबोली साकवाळ म्हापसा पणजी मडगांव शिंदोळी माकाजान मडकयी कुठ्ठाळी सिंदोळे मेर्शी लोटली मोर्जी तालिगांव सालिगांव सांताक्रूज दनापाल मिरामार कांपाल पिलार आक्सी नेवऱा डोंगरे ओल्ड गोवा बाणसारी आमोण्या फोण्या कपेलेश्वर फातर्फा शिरोडा रामनाती वर्मागुडी नागेशी बुरी लोटली मेणकुरे साळ मुळगांव शिरगांव नामगांव लाडबनसे पर पर्या साकळें बोड्डा गोगळ सावडे केपे उसगांव वाळपय तिस्क सांगोडा कळू कळंगूट बिचोली बागा माजो माजोड्डा मोर्जे कासावली मंडूरा सावंयवेरा वेळी खांडेपार तिस्कार मल्या दुदसागर हळदण्या तळणां पेण्डे वारखंड तुया थिये सिरसय बितीम सालिगांव साळगांव मोपा बोमा मेणकुरे बितूल कोलवा कोलवाळे बाणावली रेवाड्या आग्वाद काणकोण शिरगांव वेर्ण्या मागोर हील चिकली